یہ عبدل بسم اللہ کی جھینی جھینی بھینی چدریا سچے واقعات پر مبنی ہیں ایک طریقے سے یہ کتاب مئو کے بنکر طبقے کی زبوں حالی بیان کرتے ہیں اور مئو کے بنکر معاشرے کا درپن ہیں